ہندوستان میں سرکردہ سیاستی بہت سی ہے جن میں کانگریس پارٹی بی جے پی پارٹی ہے اور وہ ایم آئی ایم پارٹی وغیرہ وغیرہ اور بہت ساری پارٹیاں ہیں جیسے کہ ایم آئی ایم پارٹی بھی بہت اچھی کام کرتی ہے حیدرآباد میں اور کانگریس پارٹی بھی بہت اچھی کام کرتی ہے وغیرہ وغیرہ